डॉक्टर मैं आपके पास आई थी न आपको अच्छे से याद तो है न देखिए डॉक्टर आपने मुझे जो मेंटल हेल्थ के लिए पिल्स वगैरह लेना के लिए बोला था दवाइयाँ वगैरह खाने के लिए बोला था उससे मुझे ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है मैं और ज़्यादा है ना ऐसे अकेले अकेले रहती रहती हूँ सोचती रहती हूँ कुछ न कुछ अजीब अजीब से ख़्याल आते रहते हैं मेरे दिमाग में हाँ डॉक्टर आपकी बात तो सही है पर मुझे तो लगता है मेरी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब हो गई है मैं बच्चे मेरे से बात करने के लिए आते हैं मेरे दोस्त बात करते हैं मुझे हँसाने की कोशिश करते हैं पता नहीं मुझे वो अच्छे नहीं लगते और यहीं मेरे घर वाले अगर मेरे से बात करते हैं मेरे साथ बैठते हैं वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी खुश हो जाऊँ मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता है ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास आये नहीं बोले नहीं मुझसे बात नहीं करे मुझे पसंद नहीं है ये सब देखिए जिस तरीके की अभी मेरी मेंटल हेल्थ चल रही है अभी तो मुझे कमरे में बंद रह कर गाने सुनकर थोड़ा नाच कर ही अच्छा लगता है मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी खुश हो जाती है वह मैं अच्छा लगता है वह मुझे करना अच्छा डॉक्टर मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलूँ मेरी मेंटल हेल्थ ठीक करने की मैं खुद से भी कोशिश करूंगी मैं चाहती हूँ कि जैसे दूसरे लोग हँसते खेलते हैं वैसे हँसूँ खेलूँ मैं चाहती हूँ मैं भी खुश रहूँ मेरे परिवार के साथ बैठ के अच्छे से टी वी वगैरह देखूँ उनके साथ घुमने जाऊँ मैं पूरी कोशिश करुँगी मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप मुझे आप बताएँगे आप मुझे डॉक्टर इससे अच्छी थोड़ी दवाई दे सकते हैं जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे ठीक है डॉक्टर आप मुझे दवाइ अच्छे से दीजिए मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझसे हो सके मैं लोगो के साथ घुलूँ मिलूँ मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करूँ मैं चाहती हूँ जैसे दूसरे लोग रहते हैं वैसे मैं रहने की कोशिश करूंगी ठीक है डॉक्टर धन्यवाद